मूंखे स्विमिंग ॾाढी सुठे सां ईंदी आहे मुंहिंजे दोस्तनि खे त बिल्कुलु बि न ईंदी उन्हनि ने चयो ने की हलु भाई असांखे बि स्विमिंग सिखिणी आहे त हलु त असां पूल था हलूं त पूल ते वियासीं त पोइ वरी हुननि चयुनि की भाई कॉच जेको आहे उते सिखाइण वारो उन खं पुछऊंसि त की हू घणो पैसो वठंदो महिने जो हिकु माण्हूअ जा त उन्हनि ने पुछो की हिकिड़े माण्हूअ जा घणा पैसा वठंदे त उन ए चईं की हिकिड़े माण्हूअ जो महिने जो ॾह हज़ार वठंदोमांव त जेॾीमहिल दोस्तनि ने ॿुधो ॾह हज़ार त उन्हनि खे लॻो ॾाढा आहिनि त मां उन्हनि खे चयोमांसि छा फ़ालतूअ जा ॾह हज़ार था ॾियो मूंखे पूरी ईंदी अथव हलो त मां थो सेखारियां धीरे धीरे करे हफ़्तो खनु ई थियो त मां उन्हनि खे सेखारीमानि त हिनमहिल हू मूंसां गॾु रेस बि कंदा आहिनि अंडरग्राउंड पाणीअ में बि उन्हनि मथां टपा बि ॾींदा आहिनि सुठे सां हू करणु सिखी विया हुन खां पोइ असां ने सोचियोसीं मां त हुंअ अकेलो वेंदो रहंदो आहियां बेड़ा घाट बुआरी घाट सनानु करणु लेकिन हिन खां पोइ हिननि खे बि चयोमानि की हलो त असां हलूं था सनानु करणु त हिन दोस्तनि खे वठी वियोमानि की हलो त सनानु करणु हलूं त बेड़ा घाट विया त हुयासीं पर उते मथे हुते झरिणो हुयो ॾाढो वॾो ऐं गर्मियुनि में हर गर्मी में मां त वेंदो रहंदो आहियां ऐं हुननि खे बि चयोमानि की हलो त तव्हांखे बि थो वठी हलां जीअं मां वियोमांसि त सनानु पिया कयूं हुते मूंखे ध्यानु ई न हुयो मां त ॾाढो अॻिते निकिरी वयुमि अॻिते निकिरी वयुमि त मूंखे लॻे पियो मां ॾाढो गहिरे पाणीअ में अची वयो आहियां उहा मुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां अंधेरो अची वयो ऐं मूंखे लॻे पियो हा हाणे त मां वयुमि हाणे त मूंखे कोई न बचाए सघंदो मां हाणे बुॾी वेंदुमि पर मां चयो की झूलेलाल जो नाम खणी करे ऐं हथ पेर हलाया सुठे सां जीअं ई हथ पेर हलाया मां लॻे पियो की हा भई मूंखे झूलेलाल बचायो अथऊं जीअं ई मां अची करे अॻिते किनारे ते पहुतमि ऐं मूंखे लॻे पियो की हा भई ऐं मुंहिंजे दोस्त ॾाढू वार आवाज़ूं ॾियनि पिया झरिणे जे कारणु मूंखे आवाज़ु ॿुधणु न पई अचे मां जीअं जीअं हथ पेर हलाए करे दोस्तनि वटि बि पहुतमि ऐं सुठे सां मतिलबु सही सां थी वियो मां झूलेलाल जा बि हथ पेर मतिलबु ईअं मां ॾाढो रोआं पियो मूं ईअं पियो लॻे मूंखे झूलेलाल भॻवान जो पंहिंजी तरफ़ु खीचे करे ऐं ॿाहिरि था कढनि मां ॾाढो मतिलबु वञी करे पोइ वरी अगरबत्तियूं ॿारियूं झूलेलाल भॻवान खे ॾाढो धन्यवाद बि कयो ऐं असां हिकु बार गुआरी घाट वियासीं त हुते मां ॾिठो की हिकु ॼणो डुबे पियो डुबे पियो त मां वञी करे हू चए पियो की भाई मूंखे बचायो मूंखे ॿाहिरि कढो मूंखे ॿाहिरि कढो त कोई न पियो वञेसि पोइ मूंखे त ईंदो हो तैरणु मां त वञी करे ऐं तुरंत भाकी पाए करे उन खे हिकु हथ सां तैरी तैरी करे ॿाहिरि कढियोमांसि त हो झूलेलाल भॻवान जा बि दर्शन पोइ कै कै कंदमि सिंधीअ मूंखे बचायो अथईं मुंहिंजे भाउ ने मूंखे बचायो अथईं ऐं मूंखे बि ॾाढो धन्यवाद करणु लॻो मूंखे बि ॾाढो चवण लॻो की भाई अगरि तू न हुजे आं त मां मरी वञां हां हीअं कया ऐं हो ॾाढो चवण लॻो की मूंखे झूलेलाल भॻवान जा दर्शन कराए हलु